हैलो हां यरो में बी सुना नी नमां ब्यूटी पार्लर खु'ल्ले दा नमां नमां खु'ल्ले दा ते डिस्काउंट बी थ्होआ दा ऐ हां कोई निं चलने आं में बी सुनेआ कि उत्थै डिस्काउंट थ्होआ दा ते कोई नी चलने आं फैशियल फुशियल कराई आन्ने आं अस बी हां कोई निं उत्थां बुक कराई ओड़गी डिस्काउंट बी चलै दा ते सस्ता बी थ्होई जाना असेंगी कोई निं कल्ल ठीक ऐ